دیہی علاقوں اور شہر کے علاقوں میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ کئی طرح کے مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ بہت سارے کھیل گاؤں میں ایسے کھیلے جاتے ہیں جو کہ شہر میں نہیں کھیلا جاتے ہیں جیسے کہ شہر میں بہت کم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی کنچا کھیلے اسی طرح بہت کم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبڈی کھیلتے ہوئے دکھائی دے اسی طرح یہ بھی کہ آئس پائس اور اسی طرح گلی ڈنڈا یہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے شہروں میں جب کہ گاؤں میں یہ کھیل بہت اچھے طریقے سے کھیلے جاتے ہیں اسی طرح شہروں میں بہت ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کے کھیلنے کے لیے پارکوں میں کھیلنے کا جگہ بنایا جاتا ہے جہاں وہ آرام سے لوگ کھیلتے ہیں جب کہ اس کے مقابل گاؤں میں سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کھیل کے لیے کوئی جگہ فکس ہو جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہی لوگ کھیلنے لگ جاتے ہیں اور باقی کرکٹ والی وال گاؤں میں بھی بکھرے ہوئے جاتے ہیں شہر میں بکھیرے جاتے ہیں اور کرکٹ کھیلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے